وقت کے ساتھ ساتھ کھیلوں کا ارتقا ہوتے رہتا ہے پہلے کے زمانے میں دوڑ مکے بازی کشتی لاپرواہی بھالا پھینکنا تیر اندازی گھڑ دوڑ اور بتھ وغیرہ دوڑ ہاتھی کئی طرح کے کھیلوں کا آیوجن ہوتا تھا دھیرے دھیرے کئی دیشوں میں نیے نیے کھیل کھلاڑی جڑنے لگے وہ اولمپک کی شروعات ہو گئی اور آج کل تو آن لائن گیمس آ گیے ہیں جیسے فری فائر پبجی ایسے بہت سارے گیم آ چکے ہیں جو کہ آج کل کے لوگ بہت زیادہ کھیلتے ہیں کچھ زیادہ لوگ جیسی کہ آن لائن گیم آ گئی ہے تو یہی کھیلتے ہیں اور پہلے تو کرکٹ وغیرہ ایسے ہی نارمل دیکھتے تھے لیکن پھر اولمپک آ گیا اولمپک آ گئے اولمپک دیکھنے میں اولمپک کھیلوں کا آیوجن اٹھارہ سو نوے میں گریس کی راجدھانی میں ہوا تھا آج اولمپک انتراشٹریہ کھیل بن چکا ہے جسے لوگ بڑے مستی سے دیکھتے ہیں اور بہت اسٹیڈیم بھی فل ہو جاتے ہیں دیکھنے کے لیے اولمپک دیکھنے کے لیے کرکٹ وغیرہ بہت سے دور دور سے لوگ آتے ہیں دیکھنے کے لیے اور بہت انجوئے وغیرہ بھی کرتے ہیں آج تو بہت سے لوگ موبائل پر ہی کرکٹ وغیرہ دیکھتے ہیں جیسے یہ آئی پی ایل چل رہا ہے آئی پی ایل بھی لوگ بہت زیادہ دیکھتے ہیں اسی طرح آگے بھی امپرومنٹ ہوتی رہے گی گیم کھیلوں میں آن لائن کھیلوں میں آف لائن کھیلوں سب میں ہوتی رہے گی